आं तुवें भाजेची बी ऑर्डर दिल्ली हां मागीर जायी कसली जाय आशिल्ली जायत्या भाशेन आसा घोसाळी आसा दुदी आसा तांबडे भाजी आसा वाली भाजी आसा इरवील आसा मागीर मेतये भाजी आसा पालक भाजी आसा जायत्या बशेन वेगळ्यावेगळ्या बशेन भाजी आसा म्हजे कडेन तुका कसली जाय आसले तर ती पन्नास रुपयांक दोन तीन बी दितात दो तीन अशी हय चार कशीं दितलीं म्हाकाय परवडपा जाय न्हय ती चार दिवपाक दुदी चाळीस रुपये एक दुदी आसा ना तशें हांव मागी सामकें परमनेंट रेट आसा म्हणळ्यार कंमपलसरी ती चाळीस जाल्यार चाळिसूच हय भेंडें किल्लांनी विकता हांव आतां एक किल्लाक साठ रुपया आसा साठ रुपये किलो आसा हय वालपापडी वालपापड्यो पन्नास रुपयांनी किलो आसा मागीर तांबडे भाजी चुडी आमी वीस रुपयांनी दिता मेतयेची ती पन्नास साठ रुपये दिता हय दवरता

ना सवाय म्हणल्या कशी आं सांग सांग हॅलो ना ना म्हणल्या कशें आसता करपा बी त्रास न्हय आनी आमची गांवटी भाजी ती आमी घरा कडेन सारें बी घालून बी करनाय ती आमगे शेणा पासून तयार केले भाजी ती म्हणटकच आमकां म्हारग दिवची पडटा आमकां थंय त्रास करचे पडटा न्हय ऑरगॅनीक सारके

ओके बरें बरें ओके थँक्यू